ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگی تھی جس میلہ میں مرغ کی لڑائی ہوا مرغ کی میلہ لگی تھی اس میں جو مرغ مرغ جخمی ہو جاتی تھی نا وہ اس مرغی کو ہٹا دیا جاتا تو لوگ جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے تو جو مرغی جیتتی تھی سب اپنے اپنے گاؤں سے اپنے اپنے گھروں سے لے کے مرغی وہاں پہ لے جاتے تھے اس کے انعامات میں اس کے بعد وہاں کرتی تھے تو وہ اس کے بعد کہا کہ یہ تو جب دونوں کا آپس میں لڑائی ہوتی تھی جو زخمی ہوا ہو جایا کرتے تھے ان کو پھر ہٹا دی جاتی تھی اس کے بعد پھر انہیں کے ساتھ تو جو جیتا جیت جاتے تھے ان کو انعامات دی جاتی تو اسی طرح سے ہمارے گاؤں میں بہت شاندار وہاں میلا لگی تھی مرغی کی لڑائی دونوں آپس میں دونوں کی جیت کا جشن منایا جاتا تھا کہ دونوں آپس میں جیت ہوتی ہے کون اس طرح کا میلا وہاں پر لگی تھی بہت اچھا لگتا تھا اس طرح کا میلا دیکھنے میں مرغی کی لڑائیاں دونوں کی آپس میں جنجا دونوں کی اس طرح کا کرنا جب دیکھیے دونوں کا بہت ہی جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ادھکتر اس طرح کا لوگ بہت زیادہ جمع تھے لوگوں نے کچھ پیسہ دیا اپنے انعامات کے طور پہ کچھ اپنے خوشی شے دیے کچھ اپنے جس کو جو ہوا وہ اس طرح سے دی پھر اس کے بعد میلا میں نوک جھوک ہوا پھر اس کے بعد لوگوں نے وہاں دی اور اس کے بعد پھر مرغی کی میلہ ختم ہو گئی تھی تو مرگی لوگوں نے مرغی کرنا چھوڑ دیا